लम्बी हाइक के दौरान मेरी पसन्दीदा नाश्ता या भोजन क्या चीज़ होती है मैं लम्बी जब दौरान मैं करता हूँ तब मैं अपना नाश्ता कोशिश में रहता हूँ कि मैं अपने घर से सुपाच्य नाश्ता हो और भोजन भी सुपाच्य लेने की कोशिश करते हैं अगर हमको लम्बी दूरी तय करनी है जिसमें बारह घन्टा या तो पन्द्रह घन्टा या बीस घन्टा तक नस्ता करना रास्ता तय करना है उसमें हमें तब हम बाहरी चीज़ का उपयोग करते हैं उसमें जैसे नास्ता के लिए फ़ास्ट फ़ूड या फ्रूट यह चीज़ हम लेते हैं और भोजन के लिए हमें भोजन के लिए हमें सुपाच्य से सुपाच्य जो भोजन होता है रोटी सब्ज़ी यह चीज़ हम लेकर अपना सफ़र तय करते हैं और मैं अपने साथ मोबाइल का रिचार्ज चार्ज और मोबाइल और मैं पानी साथ में लेकर चलता हूँ जो हमें कहीं भी कठिनाई का महसूस उठाना न पड़े और मैं अपना स्टेमिना जो फिट करता हूँ कि हमें यह दूरी तय करनी है इसके हमको यह हम कितनी देर तक इस दूरी तय करने में लगेगी उस हिसाब से हम अपने स्टेमिना को सँयमित रखते हैं कि हमें बारह घन्टा या चौदह घन्टा या बीस घन्टा में हमें पहुँचना है तो हम उस तरह अपने शरीर को को फिट करके घर से निकलते हैं और वह गन्तव्य जगह हम तय करते हैं इसमें कहीं भी कोई कठिनाई महसूस न हो इसीलिए हम सुपाच्य से सुपाच्य भोजन की व्यवस्था साथ में रखते हैं या या जहाँ भी तय करते हैं वहाँ भी यह कोशिश रहती है कि मैं सुपाच्य से सुपाच्य भोजन अपने शरीर में लूँ जो आगे हमें कोई कठिनाई महसूस नहीं हो क्योंकि मैं सफ़र अकेला करता हूँ तो फिर हमें सपोर्ट किसी चीज़ की मिलेगी नहीं इसलिए मैं अच्छा से अच्छा जितना भी कूल से ठण्डा से ठण्डा भोजन मैं लेता हूँ कि जो कभी भी रास्ता में मुझे कठिनाई का सामना नहीं करना पड़े और साथ में जो भी आवश्यक्ता बन पाती है वह मैं घर से लेकर जाता हूँ और यह सारी सुविधाएँ साथ में रखने की काेशिश करता हूँ मोबाइल चार्ज चार्ज और और जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वह वह चीज़ मैं सारी सुविधा अपने साथ एयरबैग में मैं रख करके तब घर से गन्तव्य जगह के लिए निकलता हूँ कि रास्ते में मुझे अगर कहीं शौच करना है तो इसके लिए मैं अपना साबुन सब चीज़ साथ में रखता हूँ पेपर सोप हो यह सब चीज़ सारी चीज़ को ले करके मैं घर से निकलके अपना गन्तव्य जगह की ओर प्रस्थान करता हूँ और जो भी छोटी मोटी चीज़ घटती है या परेशानी की चीज़ है वह रास्ते में मैं उसे परचेज़ करके साथ में लेने का कोशिश में रहता हूँ इससे मैं मुझे कोई कठिनाई का महसूस नहीं करना पड़ता है और और जो स्टेमिना की बात है इसके लिए मैं पूरा एक दो रोज पहले से ही अपनी तैयारी में लग जाता हूँ कि हमें लम्बे सफ़र जैसे हमें हमें जाना है दिल्ली या हमें जाना है वैष्णो देवी या हमें जाना है उज्जैन इस सबकी सारी सुविधाएँ जो भी छोटी मोटी आवश्यकता है वह साथ में ले जाने की कोशिश मैं करता हूँ कि वहाँ फिर खरीदने में मुझे दिक्कत का सामना न करना पड़े क्योंकि अकेला ही सफ़र में रहना पड़ता है और जिस भी ट्रेन से मैं जाता हूँ उस ट्रेन में पैन्ट्री कार रहती है आवश्यकता पड़ी तो मैं पैन्ट्री कार में ऑर्डर दे करके ससमय भोजन ससमय नाश्ता खरीदता हूँ या हम गए दस दिन के लिए हमें घर से की सारी व्यवस्थाएँ एक ही तरफ़ से जाने में सध जाती हैं तो उधर से फिर हमको आने के लिए यह सारी व्यवस्थाएँ हम मार्केट में परचेजिन्ग पहले ही कर लेते हैं जो जो ट्रेन में आने में या और कोई चीज़ में आने में हमें कोई चीज़ की दिक्कत की सामना न कर सके इसीलिए सारी सुविधाएँ हम साथ में रखने की कोशिश करते हैं और स्टेमिना भी अपना फिट रखते हैं इसके लिए थोड़ी मोड़ी दवाई भी अपने साथ रख लेता हूँ गैस की या उल्टी की या पेटझरी की या पेट दर्द की यह सारी टैबलेट अपने साथ में रखता हूँ जब ज़रूरत के हिसाब से वह चीज़ होता है तब ले